ہیلو جی بولے تھے آپ کتاب والے بول رہے ہیں او بولیے پرسو آئے تھے کتاب لینے کے لیے فضائل پر او اچھا تو کب تک کتاب آ جائے گا او ادھر جدھر آئیں او ادھر بھی بہت ضرورت تھا کتاب کوئی او پھر بھی کتنا دن میں آ جائے گا او نہیں ادھر بھی بچے سب پریشان ہیں کتاب لینے کے لیے بار بار بولتے رہتے ہیں ہم بولے ٹھیک کرتے ہیں دیکھتے او اوہ کون کون سا کتاب ہے ایک تو فضائل اعمال چاہئے تھا ایک تو بہشتی زیور تو وہ دونوں آیا نہیں جی

او

جی تو تقریر کا دے دیجیے گا اور اردو کا جو زبان تعلیم الاسلام یہ سب تو ہوگا جی او

ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ